मूंखे पंहिंजे लाइ हिकु सुठी कैमरा वठिणी आहे त मां एमेजॉन ते वञी तमामु कैमरा ॾिठियूं जंहिं मां मूंखे ॿ कैमरा वणिया आहिनि हाणे मूंखे हिकु ई कैमरा खपे मूंखे ॾिसणो आहे त मां ॿिनी कैमरनि मां कहिड़ी इंची सुठी आहे ऐं ॿिनि कैमरनि जो हाणे मां उन्हनि पॉइंट बि ॾिसंदमि कि ॿियनि ग्राहकनि खे कहिड़ो कैमरा वणी आहे कई में वधीक नंबर मिलियल आहिनि त मां जंहिं में वधीक ऐं सुठा नंबर मिलियल हूंदा त मां उहो कैमरा वठणु पसंदि कंदमि ऐं हुन जी अघ बि ॾिसंदमि कि कहिड़ो सुठे अघ में मिली रहियो आहे ऐं हुन जी तस्वीरनि जी क्वालिटी बि ॾिसंदमि हुननि जी क्वालिटी जी बि जांच कंदमि जेका मूंखे वधीक वणंदी मां पोएं उहा वठणु पसंदि कंदमि मां हिन ॿिन्हिनि कैमरनि खे ध्यान सां जांच कंदमि त हिननि जो अघ ऐं हिन जी क्वालिटी ऐं हिन जो सभु शयूं मिले मां हिसाबु कंदमि ऐं ॾिसंदमि कि हिन ॿिन्हिनि कैमरनि मां खां कैमरो बि ॾिसण में कहिड़ो रंग सुठो आहे छा करे त मूंखे कैमरनि जी क्वालिटी सां गॾु कैमरो बि ॾिसण में सुठो खपे ऐं हुन जो अघ बि सुठो हुजे ऐं हुन में नंबर मां ॾिसंदमि कि ग्राहकनि खे पहिरीं कहिड़ो वारो कैमरो वणियो आहे त मां पोइ उहो ई कैमरो वठंदसि